ग्रामीण लोकके लिए हमरा सभके कानून व्यवस्था बिलकुल जे छै चरमर हालतिमे छै एक टा मतलब कोनो भी तरहके थानामे केस करय लए जाउ तऽ मुंशी एक हजार टाका माङ्गै छै तकरबाद मुंशीकेँ अहाँ लिखाए दियौ एक हजार टाका दए कऽ तब बड़ा बाबूकेँ दियौ छोटा बाबूकेँ दियौ मतलब मतलब एहि तरहसँ जे छै एक भी समस्याके निदान नहि भए सकै छै ऊपरसँ पैसा कौड़ी से लेनदेन करैत रहू तकरबाद कोर्टमे केस गेल कोर्टक केसमे तारीख दैते रहल पाँच साल छओ साल तक तारीख लड़ू मतलब कि जे जाहि चीजके झगड़ा भेलै ओकरा सुलझाबैके लिए आम आदमी एतेक परेशान भए जाइ छै कि टाको गेल आ समस्योके समाधान जलदी नहि भए सकै छै स्टेशन हमरा सभकेँ बहुत दूर पड़ै छै कमसँ कम बीस किलोमीटर ओहि जायके लिए कोनो गाड़ी भाड़ा करू तऽ जाउ स्टेशन मेन समस्या पुलिस आओर अदालतके छै पुलिससँ निपटू तऽ अदालत जाउ अदालतमे जाउ तारीखपर तारीख तारीखपर तारीख लड़ैत रहू छओ महीना तऽ अहाँकेँ कमसँ कम थाने घुरियायत छओ महीनाके बाद केस हैत तब अहाँ अदालतमे तारीख तारीख तारीख तारीख लैते रहू करिते रहू एहि तरहक समस्या छै हमरा सभकेँ